اُتر پردیش کے اندر بہت سارے مقامی تعلق رکھنے والے اہم آرٹ فام اور دستکاری کے اقسام ہے جو ہمارے اُتر پردیش کا نام روشن کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پینٹنگ کا کام بہت زور و شور سے ہوتا ہے اور اِس کے علاوہ مجسمہ سازی کا کام بھی بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اور اِس کے ذریعے سے اپنا اور اپنے معاشرے کا نام پیدا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اِس کے ذریعے سے کامیابی ہو سکے کامیاب ہو سکے اپنے کاروبار میں اور اِس میں ترقی کر سکے اور اِس کے علاوہ ٹیکسائل کا بھی کام ہوتا ہے جس سے ہماری ترقی ہوتی ہے اور ہم لوگ ٹیکسائل کے ذریعے سے بہت سارے کام کر لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے